وعلیکم السّلام جی بھائی کون

اچھا بھائی ڈل جائے گا بیس بائی بیس کا کمرہ ڈلوانا ہے کاشف بھائی تو کون سا فلور ہے تیسرے فلور پر ڈلے گا بیس بائی بیس کا کمرہ اچھا پہلے یہ بتائیں آر سی سی پہ بنوائیں گے یا ٹکڑے پہ بنے گا ٹکڑی پہ بنے گا ٹکڑی میں بنے گا تو مٹیریل آپ کا میں بتا دیتا ہوں آپ کو گارڈر آئیں گے لگ بھگ بیس بائی بیس کا ہے تو دس گارڈر آئیں گے بیس فٹ کے لگ بھگ ہاں اور جو ہے لگ بھگ پچیس سو اینٹیں میں اسٹیمٹ دے رہا ہوں موٹا موٹا آپ کو پچیس سو اینٹیں اور لگ بھگ کوئی بیس سیمنٹ کی بوریاں مان لیں آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اور جو ہے چالیس بوریاں بدرپور کی مان لیں ٹھیک ہے اور ایک سو پچاس جو ہے چوکے مان لیں ٹھیک ہے نا بس یہی یہی سامان آئے گا یہ اسٹیمٹ ہے اس کے جی بھائی یہ سامان آئے گا

ہمارا ہمارا تو بھائی لیبر وغیرہ لگا کر کے لگ بھگ کاشف بھائی مان کر چلو یہی کوئی پینتالیس سے پچاس ہزار کا خرچہ آ جائے گا پینتالیس سے پچاس ہزار کا خرچہ آ جائے گا اور وہ لگ بھگ یہ پندرہ سے بیس دن کے اندر کمپلیٹ کر دیں گے آپ کا کام بہت بڑھیاں کریں گے لیکن وہ کاشف بھائی دیکھو میں نے موٹا موٹا بتایا ابھی آپ کو فون کرا ہے اب جب سامنے آمنے بیٹھیں گے تو جو ہوگا کلیئر وہ میں بتا دوں گا آپ کو وہ دیکھ لیں گے کوئی ایسی بات نہیں ہے ہو جائے گا جو ہونا ہوگا کر دیں گے ٹھیک ہے کاشب بھائی